जेनाकि हम अपन खाना बनेलहुँ ओहिमे से हम अपन नमक देलहुँ नमक अनुसारे अपन जे भील भेल अपन सब चीज बड़ बढ़िआँ देलहुँ एतेक धनिआ पाउडर देलहुँ एतेक मिरची पाउडर देलहुँ अपन जे भेल जेना से अपन कएलहुँ अपन अथी कएलाके बाद से अपन कएलहुँ एतेक धनिआ पाउडर देलहुँ एतेक मिरची पाउडर देलहुँ मिरची पाउडर देलाके बाद अपन जे तरहके भेल से अपन कएलहुँ आओर केओ जेनाकि कहलक जे जादा नमक हम खाइ छी तऽ ओहि नमकमे अपन से अथी कएलहुँ अपन अथी कएलाक बाद अपन से कएलहुँ अपन एतेक अथी कएलहुँ आओर केओ कहलक जे हम अपन जाहि अनुसारे हम अपन खाना बनबै छी ओहि अनुसारे अपन ठीक छै अपन हम अपन बनेलहुँ मिरची पाउडर देलहुँ धनिआ पाउडर देलहुँ नमक देलहुँ सबचीज कएलहुँ अपन खाना बनेलाक बाद अपन कएलहुँ अपन केओ कहलक जे जादा नमक हम खाइ छी तऽ ओहि जादा नमकमे हम अपन अथी कएलहुँ जेनाकि हम अपन खाना बनेलहुँ खानामे अपन धनिआ पाउडर मिरची पाउडर अपन सबचीज देलहुँ सबचीज कएलाक बाद अपन अथी कएलहुँ केओ कहलक जे हम कम बेसी खाइ छी तऽ अपन कएलहुँ अपन कएलाक बाद अपन सबचीज जे जेना होइ छै से अपन कएलहुँ अथी कएलहुँ